دیكھیے آرٹ ورک كے بارے میں تو مجھے كچھ زیادہ معلوم نہیں ہے لیكن جو آرٹ والا پیپر ہوتا ہے اس كی جو ہے تخلیق كے لیے شروع سے اور آخر تک جو ہم اختیار كرتے ہیں اپروچ وہ اچھا والا ہوتا ہے اور بہترین ہی اس كے لیے ہم بہت ہی اچھا اپروچ تیار اختیار كرتے ہیں اس میں كئی طرح كا آتا ہے میرا نام ذہن میں نہیں ہے تو اس میں ہم وائٹ والا جو آرٹ ورک ہوتا ہے ہم اسی كو استعمال كرتے ہیں اور وائٹ والا ہی سب سے اچھا اپروچ اختیار ہوتا ہے تو ہم اسی كو شروع سے آخر تک وائٹ والا ہی اچھے سے اختیار كرتے ہیں اسی كو چنتے ہیں اور اسی كو لگاتے ہیں ہم آرٹ ورک میں وہی اچھا ہوتا ہے سب سے اور سب سے اچھا بھی وہی لگتا ہے جب ہم آرٹ ورک كو پورا تیار كرلیتے ہیں تو جب ہم لگاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے